गुजरात में जेको शिक्षा व्यवस्था आहे उहो पहिरियों खां ई जेको मतिलबु आहे सो मन सरकार जी तर्फ़ां सुठो मतिलबु एफ़र्ट्स आहिनि हिते जेको आहे मां सम्झां थो भई प्राइमरी ऐं सेकंडरी लेवल ताईं जेको आहे प्राइमरी लेवल ताईं जेको आहे सो छोकिरनि जे लाइ फ़्री आहे ऐं छोकिरनि जे लाइ जेको आहे सो मामूली फ़ीस वरिती वेंदी आहे पोइ सेकंड्री लेवल ते वरी पोइ जेको आहे सो छोकिरियुनि जी छोकिरियुनि जी अधु फ़ी हूंदी आहे ऐं छोकिरनि जे लाइ सॼी फ़ी हूंदी आहे पर पोइ जीअं कॉलेज अचे थी पई भई हुनमें अलॻि अलॻि स्कॉलरशिप जा नमूना आहिनि जेको अप्लाए कंदा आहिनि जेके गवर्मेंट जा स्कूल आहिनि उनमें ऐं जीअं जीअं दर्जा वधंदा था वञनि त उन्हनि जो दाइरो जेको सो आहे सो अलॻि अलॻि उन्हनि रखियो आहे स्टेट लेवल ते ऐं सेंट्रल लेवल ते सी बी एस ई बोर्ड आहिनि गुजरात बोर्ड जंहिं लेवल रखियलु आहिनि जंहिं जी सुठी मेरिट में माना अप टू नाइनटी जेको पर्सेंटेज खणंदो आहे प्रतिशत खणंदो आहे नाइनटी प्रतिशत जंहिं खे सैकड़ो बि चइबो आहे सिंधीअ में त किथे किथे उहे जेके आहिनि सो वॾी कॉलेजुनि में जिनि खे एडमीशन बि ॾींदा आहिनि ऐं उन्हनि खे फ़ी बि जेको आहे सो माफ़ु करे छॾींदा आहिनि ऐं पोइ ॾिसंदा आहिनि स्टूडेंट कीअं आहे भई नाइनटी फ़ाय नाइनटी एट त उहे किथे किथे इहे इंस्टीट्यूट आहिनि ऐं कॉलेजूं आहिनि सो गुजरात राज्य उन्हनि में उन्हनि खे जेतिरो थी सघंदो अथनि उन्हनि खे मदद कंदा आहिनि ऐं उनखां पोइ जेके ॿार बिल्कुलु टॉप ते हूंदा आहिनि हुशियारु हूंदा आहिनि त विदेश में बि गवर्मेंट जे ख़र्च ते उन्हनि खे मोकिलियो वेंदो आहे